हैलो होर बोल्ला दियां केह् हाल चाल बधिया सर सर में कठुआ दा बोल्ला ना बोटिंग थोह्ड़ा कम्म अपना बोट आह्ला जेह्ड़ा ते एह् रेट शेट मतलब केह् स्हाब होंदा अपना न्हाड़ा इक्क घैंटे दा दौ सौ रपेआ लैंदे ते सर अगर दस्स बंदे जादा होन ते सर पैसे दा कोई मसला ऐ कोई रेट बराबर गै रेट कोई घट्ट बद्ध नेईं सर फिर ब्रेकफॉस्ट लंच डिनर लब्भी जंदे जां नेईं सोने ई होटल लब्भी जंदे ना शैल नी अच्छा किन्ना दौ सौ रपेआ किन्ना आक्खेआ तुसें ठीक ऐ सर ठीक ऐ चलो दिक्खनेआं ते करने आं घरै आह्लें कन्नै सलाह् ते में परसों दी गल्ल कीती दी एह् फिर परसों बनाने आं सलाह् ऐ फिर ठीक ऐ सर ठीक ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओके